पनेळ नांवाची व्हडें जें आसा तें आमी वापरतात पनेळ आनीक ट्रॉलर्स हाचे भितर फरक म्हळ्यार पनेळ धाकटो आनी ट्रॉलर्स व्हडले आसतात म्हजें कडेन टायटेनीक नांवाचें एक ल्हानशेंच व्हडें आसा जें हांव नुस्तें मारपाक वापरता